सरकारी गैस मिललै हइ हमरा ओ गैस नहि बहुत अच्छा हइ कम ताव दै छै जल्दी खाना बनि जाइ छै जल्दी सबकिछु हो जाइ छै कम बेसी गैस रीफिल नहि करै छै तुरन्ते हो जाइ छै ओहिपर खाना खाना बनि जाइ छै जल्दिए गैस हइ तऽ सरकारी गैस मिलल हइ तऽ सरकार अच्छा गैस मिलल गैस हइ तऽ ओ गैस सरकारी ठीक हइ लीक नहि करै छै गैसपर जल्दी खाना बनि जाइ छै कम काम कऽ कऽ बेसी तेज इमर्जेन्सी रहै छै तऽ कम बेसी कऽ कऽ जल्दी हो जाइ छै खाना एनाहि किछु अथी रहै छै जल्दी हो गेलापर

कोनो आ गेलै तऽ जल्दी खाना उना बनेली गैस बन्द करि देली ने गैस गैस इमर्जेन्सीके लेल ठीक हइ बहुते आदमी लेल खराब हइ ठीको हइ